अभी देखा जाए तो इंटरनेट वाली बैंकिंग ज़्यादा अच्छी है जिस में इंसान कहीं पर भी अटकता नहीं है कहीं भी बैठे कोई भी जगह

फ़ोनपे के ज़रिए इधर उधर देना है तो मुझे इंटरनेट वाली बैंकिंग ज़्यादा पसंद है इसके ज़रिए सारे मतलब बैंक जाने की और लाइन में खड़े होने की ज़रूरत नहीं रहती इंसान को वो ख़ुद ही कर सकता है और जहाँ कहीं अगर ऐसी बात ना करे और पैसे जमा करवाने की बात करें तो आज कल हर जगह बैंकों में ऐसी मशीनें हैं जो खुद ही बैंक में पैसे जमा करवा सकते हैं उसकी जानकारी ले सकते हैं बैंकों में एंटी अपने आप ऐसी मशीनें हैं जहाँ पासबुक डालने पर एंट्री हो जाती है तो ये एक अच्छी चीज़ है जहाँ लोगों का समय ख़राब नहीं होता है ज़्यादा देर तक लाइनों में नहीं लगा रहना पड़ता है कुछ बुज़ुर्ग भी होते हैं कुछ बीमार भी होते हैं तो वो पहले लाइनों में लगे रहते थे तो तो उन का स्वास्थ्य थोड़ा खरी ख़राब हो जाता था गर्मी से या कुछ बिचारे थक के चले भी जाते थे तो इंटरनेट की सुविधा ज़्यादा अच्छी है बैंकिंग में अगर बात करे तो